ہیلو چندر پرکاش جی بات کر رہے ہیں جی چندر پرکاش جی میں بول رہی ہوں ادھر سنگم وہار سے تو آپ کی میں نے یہ اولا بک کی ہے ہاں تو ابھی مجھے جو وقت نظر آ رہا ہے کہ آپ ہمارے یہاں تک آ جائیں گے لوکیشن تک تین بجے تک لیکن یہ جو تین بجے تک آپ آئیں گے تو مجھے تو اپنی لوکیشن جہاں مجھے جانا ہے جو میں نے آپ کو اپنی لوکیشن ڈالی ہے تو وہ تو مجھے چار بجے پہنچنا ہے اور ایک گھنٹہ دس منٹ دکھا رہا ہے اس میں تو آپ جلدی آ جائیے لہٰذا ہم ذرا جلدی نکل سکیں اور ٹریفک بہت ہے اس روٹ پر تو آپ ایسا کیجیے گا کوئی ویسا چھوٹا راستہ دیکھیے کہیں سے نکل سکتے ہیں اگر ہم یہ آپ کے اوپر ہے چندر بھان جی آ جائیے آپ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں شکریہ